हेलो हाँ जो रोड के लिए आपको दिए थे कान्ट्रैक्ट वो हुआ हम देखिए हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी होए जितना पैसा लगेगा उतना तो हम दे ही न रहे हैं अब जल्दी जल्दी से काम करवाइए समझे अच्छा रहेगा की हाँ वो सब समझ रहे हैं हाँ वो सब समझ रहे हैं कि मौसम कारण बरसात है लेकिन जब बरसात छूटेगी तो जल्दी जल्दी इसको काम करवाने की कोशिश कीजिए और ज्यादातर लेबर के ले करके दिन रात एक कर कर के उसको में काम करवाइए

पैसा तो हम तो भेज दिए थे पहले भी भेज दिए थे कि एडवान्स हम आपको पहले ही दे दिए थे और बीच में भी आपको हम पैसा दे दिए तो पैसा कि यहाँ बात कहाँ से आ गई देखिए ठीक है हम ध्यान देते हैं लेकिन काम हो जाना चाहिए समझे जितना जल्दी काम हो जाएगा आपके लिए अच्छा है और देखेंगे दूसरा क्या हाँ जहाँ जहाँ गड्ढा है ना उसको मिट्टी वहाँ गिरवा करके उसको भर दीजिएगा समझे हाँ हाँ हाँ वो तो ठीक है बारिश सब तो हो रहा है लगातार देखते है दिन रात बारिश हो रहा है लेकिन हमारे ऊपर भी है कि जल्दी से हम काम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा

ठीक है थैंक यू